جی ہیلو بتائیے جی جی جی میں برک سے بات کر رہی ہوں آپ بتائیے جی جی جی ہمارے یہاں تو ویسے سارے طرح کی ورائٹی ہوتی ہے کاٹن بھی ہیں سوتی بھی ہیں سبھی طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں پارٹی ویئر بھی ہیں آپ بتائیے کیا پسند کرتی ہیں ہیوی تھوڑا ہلکا جی جی جی ہمارے یہاں دونوں طرح سے ہوتے ہیں ہم دونوں دے دیں گے آپ کو جی جی جی پرنٹ میں بھی ملیں مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ کڑھائی کہیں گی تو ہم وہ اسپیشلی آپ کے لیے بنوا دیں گے کڑھائی ویسے تو ہمارے یہاں سبھی طرح کی کڑھائی ہوتی ہے آپ جو پسند کریں موتی کی پسند کرتی ہیں یا ریشم کی پسند کرتی ہیں جی جی وہ بھی کرا دیں گے آپ کو کہیں دینا ہے پارٹی پارٹی میں آپ کو پہننا ہے یا کہیں آپ کو دینا ہے گفٹ اچھا اچھا جی اچھا اچھا جی ہم آپ کو پیکنگ کروا کے بھیج دیں گے جب آپ کو کہیں دینا ہے تو ہم آپ کو اچھے سے پیکنگ کرا دیں گے کیونکہ آپ پیکنگ کریں گے اس سے بہتر ہے ہم اچھے سے کرا دیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے تو آپ ڈیلی کے لیے کون سی سوٹ چاہیں گی ہیوی یا تھوڑے سمپل اچھا اچھا چاہیے ہم آپ کو پھر ویسے ہی کڑھائی کرا دیں گے اگر آپ کو سوتی کپڑے پہ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہم جی جی جی ہم آپ کو ایسے ہی کپڑے کے آڈر بھیج دیں گے آپ مجھے اپنا واٹسپ نمبر سینڈ کر ہو واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے اوکے وعلیکم السلام